हमरसभके मातृभाषा तऽ मैथिली छै आओर हमसभ मैथलिएमे किताब पढ़ने छलियै मैथिली हमरासभके नीको लागैए मैथिलीमे पढ़यमे कनि मोनो लगैए किआकि मैथिली भाषा एनाहितो केओ नहि बाजय चाहै छथिन जे मैथिली हम बाजब हम अनपढ़ कहायब ई ओ बहुत ज्यादा सोचै छथिन लेकिन हमरासभके एहन नहि छलय हमसभ मैथलिए बाजैत छी आओर मैथिलीमे किताबो पढ़ने छलियै आओर मैथिलीके अलावा हमसभ हिंदीमे पढ़ने छलियै हिंदीमे हमसभ पढ़ने छलियै आओर हिंदीके बहुत कविता कहानी पढ़ने छलियै कवितो पढ़ने छलियै कहानियो पढ़ने छलियै लेकिन एकटा कहानी हमरा बड़ा नीक लागल गोदान गोदान प्रेमचन्द्रक कहानी छलै जकर कहानीके ओहिमे कहानीके अथि छलै की कहैत छै एगो आदमीके समाजमे बहुत ज्यादा बेइज्जती भऽ रहल छै ओकरा मतलब समाज जीवय नहि देबय चाहि रहल छलै अजीबे कऽ रहल छलै ओकरा साथमे व्यवहार लेकिन तैओ ओ सभसँ समाजसँ लड़ि कऽ अपन जिंदगीके जीवनयापन करै छै अपन खुशी खुशी सफल फैमली ओकर जे रहि रहल छै आओर हिंदीमे पढ़ने छलियै आओर एकर अलावा हमसभ आओरो बच्चेसँ पढ़ैत छलियै हिंदीके कहानी एगो रामधारी सिंह दिनकरके कहानी पढ़ै छलियै ओहो बहुत नीक कहानी बन दै छलखिन हिंदीमे आओरो बहुते सभ छलै जिनकर जिनकर हमसभ पढ़ने छलियै लेकिन सभसँ नीक हमरा गोदाने लागल जेनाकि ओकर कहानी हम बताबै बता देलहुँ